हमारी जो संस्कृति है उसके जो डांस हैं वो डांस दूसरे देशों के अपेक्षा हमारे जो ग्रामीन डांस हैं वो प्रभावित हुए ही हैं क्योंकि इधर जो ग्रामीन वर्ग के लोग हैं वो लोग में बाहर के पश्चिमी देश के जो डान नृत्य हैं उनको पसंद कर रहे हैं अब धीरे धीरे सब लोग उसी ओर जा रहे हैं अब इसके लिए क्या करना चाहिए ये तो ग्रामीण लोगों को ही सोचना चाहिए कि अपनी जो पारंपरिक नृत्य की शैली है उसको धूमिल नहीं होना चाहिए